यही चाहिए की लोग हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें अपने घर परिवार से जुड़े रहें अपनी मिट्टी से जुड़े रहें और उन्हें हमेशा याद रखे पुरानी चीज़ों की तरह जैसे ओल्ड इज गोल्ड